اتر پردیش میں بہت اچھی اچھی جگہ ہیں جہاں لوگ گھومنے جاتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ اور اپنے فرینڈ کے ساتھ جاتے ہیں وہاں جا کر بہت اچھا لگتا ہے سب اپنی اپنی پریشانیاں بھول جاتے ہیں اور اتر پردیش ایک شاپنگ مال بھی ہے وہاں بہت بڑا مال ہے وہاں ہر جگہ کے کپڑے ملتے ہیں اور ہر ڈیزائن کے ملتے ہیں وہاں ہمیشہ بھیڑ لگی رہتی ہے وہاں دنیا کے ہر کپڑے ملتے ہیں اس مال میں دور دور سے لوگ آتے ہیں اور ایک ہے جو کہ وہ بھی بہت ہی بڑا ہے اور شاندار ہے وہاں ہر جگہ جگہ سے لوگ پارٹی منانے کے لیے آتے ہیں اور زیادہ تر وہاں بگڑے ہوئے لڑکے آتے ہیں جو کہ وہاں الگ ہے جانا اچھی بات نہیں ہے ہوتی اور کلب جانا بھی نہیں چاہیے